म्हाका एक व्हडलो भाव आसा जो म्हज्या परस तीन वर्सांनी व्हडलो आनी आमी दिसपाक म्हणजे आमकां स्वताक तितलें कांय कळना पूण खुबशे लोक म्हणटात की आमी खुबशी एकाच बशेन दिसतात म्हणून थोडेशे फिचर्स जे आसात ते